एगो साड़ी लेलिए सूतीके तऽ अच्छा लगलै मोलायम लगै छलै पहिरैमे कहलकै सब कि बड्ड सुन्दर लगैए साड़ी मोलायम अइ तऽ कहलिए हँ मोलायम छै गरमी कतना छै ताहिलए साड़ी लेने छलिए पहिरै छलिए मोलायम लगै छै